आसामनि राजखान्थिखौ जोङो बुङोब्ला गुबुन गुबुन रोखोमनि नुनो हायो आरो आसामाव दायो एन डि ए सोरखार सोलिबाय थादों अदेबानि बिजेपि इउ पि पि एल आरो एजिपि बे मोनथाम दोलोआ गोहोआव दङ सरकार सालायबाय थादों आरो आथिखालाव जोङो नुनो मोनो आसामाव राजखान्थियारि बिखान्थि बिखान्थिया गोहो आरो सम्पदफोरखौ जायगायारि सुबुंफोरनो मोजाङैनो राननानै होयो होननानै जों सानो मानो होनोब्ला बेवहाय आसामा मोनसे ओरैबायदि रायजो बेयावहाय गुबुन गुबुन हारि माहारि सुबुंफोरा रायजो जानानै दङ गोदो गोदायनिफ्राय आसाम रायजोआव गोदो आसामा जोबोद गिदिरमोन नाथाय बे आसामनिफ्राय गावनानै गोदान गोदान रायजो सोरजि जाबाय जेरै मिज'राम मनिपुर नागालेण्ड मेघालया अरुनाचल प्रदेस त्रिपुरा बेबायदि गोबां गोदान गोदान रायजो आसामनिफ्रायनो गावनानै सोरजिलांबाय आरो बेवहाय जिहेतु गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुं दङ बै हारिफोरनि मोन्थाय मोन्थाय होनानै बिथांमोनखौ सेपारेट खालामनाय जादों आसामनिफ्रायनो आरो बेबायदियैनो दाबो आरोबाव आसामाव गुबुन गुबुन सुबुंनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुं जिहेतु दङ बिथांमोननोबो राजखान्थियारि बिथिङाव आसामा नोजोरबोनानै गोबां बिथांमोननो गोहोखौ राननानै होदों जेरै आसामाव दायो बर'फोरनो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन मिसिंफोरनो मिसिं अट'नमास काउन्सिल कार्बिफोरनो कार्बि अट'नमास काउन्सिल डिमासाफोरनो डिमा अट'नमास काउन्सिल राभाफोरनो राभाहासं कस राजबंसिफोरनो कस राजबंसि अट'नमास काउन्सिल बेबायदि काउन्सिल बानायनानै गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनो राजखान्थियारि मोन्थायखौ राननानै होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो आसामाव जिखिनि सम्पदफोर दङ बै सम्पदनिफ्राय फैनाय जिखिनि रेभेनिउ बे रेभेनिउफोरखौबो जोङो मोजाङैनो बाहायदों होननानै साननो हायो आसामा दासान्दि भारतबर्सआव मोनसे जौगानाय रायजो होननानै जोङो मोन्दांनो हायो आरो जौगाबोबाय थादों दानि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिस्व शर्मा बिथाङा जोबोद मोजाङैनो खामानि मावबाय थादों आरो बिथांनि दैदेननायावनो बिथांनि नाजानायावनो जोङो आसामनि थागाबिफोरा जोङो गोग्गानानै बुंनो हायो जे आसामा दायो दावगाबोबाय थादों मोजाङैनो सोलिबोबाय थादों आरो जोङो बर' सुबुं हिसाबै आसामाव थानानै जोङो जोंनि मोन्थायखौ जि बायदि मोननांगौ बे मोन्थायखौ मोनजोबोखैब्लाबो जोङो एसेब्लाबो गाव माहारि हिसाबै थांना थानायनि थाखाय जोङो मोन्थायखौ मोन्दों आरो बेबायदिनो आसाम सरकारा जोंनो बे मोन्थायखौ होदों जोङो बर' हिसाबै मोनसे काउन्सिल बर' टेरिटरियेल काउन्सिल बियो भारत हादर आरो बर'नि सोमावसारग्रा आफादफोरजों मोनसे गोरोबथा जानानै जादोंमोन थांनाय नैरोजा नैजि मायथाइनि नैजिस्नि फेब्रुवारियाव बर' गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बे बर' गोजोन गोरोबथानि गोरोबथाजोंनो मोनसे जोङो रिजन जायगा जों मोननो हादों जायखौ जोङो बर' टेरिटरियेल रिजन बि टि आर होननानै जों बुंदों आरो बेवहाय बि टि सि खुंथाइजों बनायना लानो हादों बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल आरो बे बि टि सि खुंथायाव आथिखालाव प्रमद बर' बिथाङा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार आरो बिथांनि दैदेननायावबो जोङो रायजो राजाफ्रा जोबोद जोङो गोजोनै जोङो रायजो जागासिनो दङ आसामाव जिखिनि राजखान्थियारि बिथिंनि जोङो खोथा बुङोब्ला जोङो राजखान्थियारि बिखान्थिफ्रा जोंनो गोहो आरो सम्पदफोरखौ थिकआनो मोजाङैनो राननानै होदों आरो जोंनो बेबायदियैनो जोङो गोजोननायखौ मोननो हादों आरो गुबुन गुबुन हारि माहारि हारिसा हारि फिसा फिसा हारिफोराबो बे जौगानायजोंनो फिसा फिसा हारि माहारिफ्राबो गावनि हारिखौ जौगा होनायाव बेबायदि खामानि मावनो हादों होननानै आं सानो